हमारे लिए ट्रेक्टर में सबसे अच्छी ट्रेक्टर है सोनालिका ट्रेक्टर है जो हमारे अगर ये ज़मीन में अगर खेतों में ये चलती हैं सोनालिका ट्रेक्टर तो ये अन्दर तक मिट्टी खंती हैं अच्छा लेबल करती हैं ताकि इसमें जो फसलें डालते हम वो नीचे ज़मीन तक जा के बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आएँ और बहुत ही अच्छी तरीके से एक कि ये सोनालिका ट्रेक्टर जो है बहुत अच्छा मिट्टी करती हैं जिससे कि अच्छा फसल उगाया जा सकता है अच्छी प्राप्ति हो सकती है धान खेती गेहूँ की और महिंद्रा ट्रेक्टर हो गया जैसे कि महिंद्रा ट्रेक्टर में हमें ये है फ़ायदा ये भी अच्छा रोटाबेटर मतलब ये सब अच्छा चलती हैं जिससे मिट्टियाँ अच्छी तरीके से भुर भुर हो जाती हैं कहीं खड़ा बिया ईंट पत्थर नहीं होता जिससे कि हमें फसलों में दिक्कत हो या ऊँच खाल ज़मीन हो जाए ये सब ट्रेक्टर जो है सोनालिका हमारे मिट्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से लेबल करती हैं बहुत नीचे तक करती हैं ताकि हम अच्छे फसलों को उगा सकें अच्छा खेती कर सकें हमें खाना पीने में बहुत अच्छे प्रयोग सकते हैं इस सब चीज़ों से सोनालिका ट्रेक्टर बहुत अच्छी है जो कि सब यूज़ करते आज कि डेट में महिंद्रा ट्रेक्टर यूज़ करते हैं सोनालिका ट्रेक्टर यूज़ करते और भी काफ़ी ट्रेक्टर हैं जो भी यूज़ करते हैं जो हमारे फसलों को अच्छा तरीके से उगाएँ में काम सहयोग कर सकें ये मिट्टियाँ इसलिए इन ट्रेक्टरों का उपयोग किया जा सके